अब्दुल कलाम जी हिकिड़ी बुक आहे जंहिंजो नालो आहे विंग्स ऑफ फायर उन बुक जी हिकिड़ी लाइन आहे की सुपिना उहा न हूंदा आहिनि जेका मां राति जो सुम्ही सुम्हण खां पोइ ॾिसंदा आहियो सुपिना उहा न हूंदा आहिनि की जंहिं तव्हां राति जो सुम्हण खां पोइ ॾिसंदा आहियो पर सुपिना त उहा हूंदा आहिनि की जंहिं तव्हां खे कॾी सुम्हण ई न ॾींदा आहिनि मुंहिंजी जी इलाही पसंदीदा लाइन आहे हिन बुक मां उहा हीअ लाइन आहे की भई सुपिना हुजनि तव्हांखे अगरि सुपिना हूंदा आहिनि त पोइ पूरा करो तव्हांजी सुम्हण खां पोइ ॾिसो था नी सुपिना उहा तव्हांखे अहिड़ा हुजनि खपनि की उहा तव्हांखे सुम्हण ई न ॾियनि अने मां हीअ खुद जी लाइफ में इलाही महिसूसु कयो आहे हीअ लाइन छोकी मुंहिंजा बि इलाही वॾा सुपिना आहिनि अने हा मां बि सुम्हण खां पोइ त इलाही सुपिना ॾिसंदी आहियां पर उथण खां पोइ आखी अलॻि ज़िंदगी थींदी आहे पर उहो जीअं सुपिनो मां सुम्हणु टाइम ॾिठो हुओ उन खे अगरि मूंखे सचु करिणो आहे त मूंखे हीअ लाइंस अची वई उन्हनि खे मञिणो पवंदो पंहिंजी ज़िंदगी में सुपिनण लाइ एॾो कमु करो तव्हां एॾो कमु करो की भई सुपिना हली करे तव्हां वटि अचनि अने चवे की भई मां तुंहिंजे लाइ ई ठहियो आहियां सो मूंखे हीअ लाइन इलाही वणंदी आहे अने हीअ लाइन मूंखे हमेशा प्रेरणा ॾींदी आहे पंहिंजी पंहिंजे जीवन मां अॻियां वधण लाइ सुपिना ॾिसण लाइ सपना जो महत्व रखण लाइ